हलो हा मानसी साइकल वारा पिया ॻाल्हायो बाइक वारा अच्छा तव्हांजे हिते बाइक मिली वेंदी सुठी मुंहिंजे छोकिरे जो छा जनमु ॾींहुं आहे त हुनखे बाइक गिफ़्ट करिणी आहे मूंखे भई सुठी क्वॉलिटी जी हुजे जंहिं में ॿार ख़ुशि बि थिए ऐं गिफ़्ट पसंदि बि अचेसि ऐं सुठी क्वॉलिटी हुजे हुनजी बजट जे अकॉडिंग बि सुठी हुजे कलर रंग वग़ैरह मूंखे त हिन बजाज में ई खपे या स्पलैंडर में का सुठी हुजे जीअं भई ॿार ख़ुशि थी वञे और बजट जे बि लाइ मुंहिंजे सही हुजे ऐं ब्लू कलर चयो अथई हुन ब्लू कलर हुजे हा हा भई हाणे मुंहिंजो बजेट त आहे लख ॾेढु लख जे अंदरि मिली वञे त सुठी आहे अच्छा ऐं बेस्ट क्वालिटी सुठी बजाज कंपनी जी या ॿीं कंहिं स्पलैंडर में मिली वेंदी हा हा अच्छा अच्छा न मुंहिंजो त हुअ ई बजट ॾेढु लखे ताईं आहे का बसि ख़ाली सुठी खपे जंहिं में कि भई हलाए त हुनजो बि मनु ख़ुशि थी वञे ऐं कंपनी बि सुठी हुजे और मुंहिंजे बजट जे अकॉडिंग सुठी हुजे अच्छा और ब्लू कलर खपे जीअं डार्क ब्लू कलर थींदो आहे न हुन में हू कलर खपे छो की मुंहिंजे पुट जो बडे आहे हुनजो फ़ेवरेट कलर ब्लू कलर ई आहे हा अच्छा अच्छा हा त पोइ ॾिसूं हाणे असां ईंदासीं और पसंदि करे वेंदासीं त हिकु दफ़ो तव्हां वरी ॿुधाए छॾियो की कहिड़ी कहिड़ी कंपनियुनि जूं तव्हांखे मॉडल आहिनि मतलबु गाॾियुनि जा बाइकुनि जा जी हाणे मुंहिंजो छोकिरो आहे चोॾहें साल जो हुनखे थोरो मतलबु अहिड़ी सुठी खपे की भई मूंखे भई बडे प्रेसेंट में अहिड़ी गाॾी हुजे जंहिं सां उन्हनि जी दिलु ख़ुशि थी वञे ऐं हुनजो कलर फ़ेवरेट ब्लू आहे त मिली वेंदो ठीकु आहे ठीकु ठीकु ठीकु अची त अची वेंदासीं तव्हांजी दुकान ते ठीकु आहे पोइ डील पकी कंदासीं पोइ पेटीएम करे लाहींदासीं या गूगल पे करे लाहींदासीं ठीकु